जय झूलेलाल मां पंहिंजे बाइक खे हर छंछरु ॾींहुं आले कपिड़े सां सफ़ा कंदी आहियां ऐं हुन ॾींहं ते ही पेट्रोल घटि वधि हुजे त उहो बि साण अॻो पोइ भराए छॾिंदी आहियां ऐं बाइक खे हलाइण महिल थकाइणु जहिड़ी अहिड़ी का शइ आहे न हिकु दफ़ो ख़ाली आदति पइजी वेंदी आहे त घणी सहुली थी थी पवे छाकाणि त ओतिरो ई तव्हां पंधु कयो पो ओतिरो ई तव्हां बाइक ते वञो त घणो अंतर थो पए हुनमें हथां तव्हांजी ताक़त बचे थी पई ऐं असां लंबे सफ़र ते वेंदा आहियूं त असांखे वधीक चौकनो थियणो पवंदो आहे छाकाणि त रुगो असांजे हलाइण जे मथों ई सब डिपेंड न कंदो आहे आसे पासे वारा माण्हू कीअं हलनि चलनि था कीअं गाॾी हलाइनि था उहे पांजी वॾा बसियूं ट्र्कियूं हुननि जे रस्ते जे विच में न अचे जे त उहो बि सतर्क उहो बि ध्यानु ॾियणो ज़रूरी थो थी पवे उहो असांखे पंहिंजो स्टे पंहिंजी सेफ्टी लाइ पंहिंजी पंहिंजी सुरक्षा वास्ते पैंजो हेलमेट गिअर सभु ढंग सां पाणा जरूरी थो थी पए उहो पंहिंजो लाइसेंस जेको बि आहे काग काग़ज़ सभई खणी निकिरनि ज़रूरी आ त इहो ध्यानु ॾेई करे अॻिते हलिणो ज़रूरी खपे जय झूलेलाल